हा मीना ॿुधाए थी आहींअ कल्ह सोनू वटां हा मां त टियो ॾींहं बि वेईमांसि पूछ ई न मीना मुंहिंजो मनु पाणि ॾाढो ख़राबु आहे मिड़ेई मन खे समुझाए वेठा आहियूं गुरुअ खे उथंदे विहंदे चवांसि थी ठीकु आहे सबर सबर सबर तूं बि सबर चई थो पियो घणो सबर कयूं हा बराबरि आहे पर तॾहिं बि मीना ॾिसी करे मनु ॾाढो थो दुखी थिए पियो हा बराबरि आहे सबर सबर बि मीना चइजे थो सबर किथां सबर अचे हेॾो उहो त हाणे ठीकु आहे गुरु जे दया सां मिड़ेई सबर करे वेठा आहियूं हा हा मिड़ेई असांजी बि मोही जी कमज़ोरी छा कयूं मोही मां बि नथा निकिरी सघूं चई त पेई न सिमरनि ॿ ॾींहं रही पेई हुजे हिते भाउ सां पर घर जी मोही बि नथी निकिरे न छा कयूं उहा बि तव्हां वॾी कमज़ोरी आहे न घरु केरु ॾिसंदो ॿारु केरु ॾिसंदो माइयूं केरु ॾिसंदो हूअं बि त मोही बि त वॾी कमज़ोरी आहे न छा कयूं